बिहारमे स्वास्थ्य स्वास्थ्यके लेल कोनो एगो कैम्प कैम्प लगै छै जतय हरेक तरहके बिमारीके इलाज इलाज कयल कए कए रहल छै जतय स्वास्थ्य ओहि कैम्पमे यदि ओहि बिमारीके इलाज नहि भेल तऽ हॉस्पिटल हॉस्पिटल भे भे भेजै छै हॉस्पिटल हॉस हॉस्पिटलमे जहने जहने हॉस्पिटल जाइ छै तऽ ओतय माल किछु किछु माल दक्षिणाके के प्रयोग कयल प्रयोग होइ छै यदि ओ माल दक्षिणा यदि समयपर दऽ देलहुँ तऽ नीक जँका स्वास्थ्य स्वास्थ्यके जाँच भेल नहि यदि ओ नहि देलहुँ तऽ नीक जँका स्वास्थ्यके जाँच नहि भेल आओर आओर कोनो नहि कोनो बहाना लगाए कऽ ओ ओ ओहि हॉस्पिटलसँ हमरा निकालि दै छै आओर यदि कोनो माल पत्तर दऽ देलहुँ तऽ ओ स समयपर स्वास्थ्यके जाँच भेल नहि यदि स्वास्थ्य ठीक भेल तऽ ओ अपन अथि कहि देलथि जे बाहर अहाँ देखियौ अहाँके स्वास्थ्य आओर गम् गम्भीर यए तहन हम बाह ल् बाहर गेलहुँ लम्बा सफर सफरमे लम्बा सफरमे जेनाइसँ इएह हमरा दि इएह दिक्कत होइए जे दूर दराज जाइ छी तऽ रस्ता खराब आओर ओतय जाए कऽ स्वास्थ्य हमर ठीक भऽ जाइए मगर परेशानीके सामना करय परेशानीके सामना करय पड़ैए करय पड़ैए आओर ओतय जाए कऽ हमरा एकके दुन्ना पैसा खर्चा कए कऽ स्वास्थ्य हमर ठीक ठीक रहल ठीक भए जाइए